हाँ मैडम हमें जॉब चाहिए

अच्छी यह नौकरी ओकरी आई टी आई डिप्लोम कर रहे हैं मैडम जैसे स्वीटी पान पर और

तो मैडम जैसे सेलरी उलरी कितनी मिलेगी मैडम दस हज़ार में क्या होगा मैडम जैसे और कुछ बढ़ा दिया जाए कौन काम है मैडम कौन सा काम है मै सेलरी उलरी मैडम बता दीन जाए कितना दीन जाए तो कम है मैडम और बढ़ा दिया जाए दस हज़ार में क्या तो कल हम आएं हमेशा रहते हैं कै बजे तक मैडम आएं बताइए उसके पहले नहीं आर सकते हैं जेसे हम घर पर भी काम करते हैं आ जाएंगे मैडम थोड़ा प्रब्लम है हम आपसे मिल लेंगे हाँ ठीक है द दस वस बजे आएंगे मैडम आप मिल जाएगी नहीं मैडम हम आएंगे ज़रूर मैडम मिलना निमत्ते मैडम